دلی اور پٹنہ دونوں بھارت کے بڑے اور متنوع شہر ہیں جہاں مختلف ثقافتی لسانی اور مذہبی پس منظر کے لوگ رہتے ہیں دلی دلی بھارت کی دار الحکومت ہے اور یہاں مختلف ریاستوں اور ثقافتوں کے لوگ رہتے ہیں دلی میں پنجابی ہریانی راجستھانی بہاری بنگالی تمل تیلگو ملیالم اور دیگر کئی ثقافتوں کے لوگ مل سکتے ہیں یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے ہندی پنجابی اردو اور انگریزی پٹنہ پٹنہ بہار کی راجدھانی ہے اور یہاں کی اکثریت بہاری ثقافت کی پیروی کرتی ہے تاہم پٹنہ میں بھی مختلف پس منظر کے لوگ رہتے ہیں جیسے کہ بھوجپوری ماگہی اور میتھلی بولنے والے لوگ یہاں ہندی اردو اور بھوجپوری عام زبانیں ہیں دلی جیسے بڑے اور کاس کاسموپولیٹن شہر میں مختلف ثقافتوں کے لوگوں سے ملنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اور جبکہ پٹنہ میں بھی مختلف ثقافتی گروہوں کے لوگ رہتے ہیں لیکن وہاں کی مقامی ثقافت زیادہ نمایاں ہے کیا آپ کسی مخصوص ثقافتی گروہ یا پہلو کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں